फोटोग्राफी ही म्हाजी ल्हाणपणाची आवड पयलीं हांव म्हाज्या पापाच्या फोनार फोटोग्राफी करतालें जशें सुर्य उदय झाडां पेडां पक्षी आनी खूब कितें मागीर म्हाज्या पापान म्हाका एक नवो आयफोन हाडून दिलो तेन्ना त्या फोनार आनी बरे येवपाक लागले फोटो बरें नितळ आनी निवळ येवपाक लागलें मागीर म्हाका इच्छा जावपाक लागली की हांवें फुडें फोटोग्राफीचो करियर करुसो सो हांवें दोन म्हयन्याचो कोर्स केलो आनी खूब कितें शिकपाक मेळ्ळें म्हाका हांवें खूब कॉ कॉलेजीन खुबशे स्पर्धान भाग घेतिल्लो आनी म्हाका तातूंत खूब बक्षीस मेळो फोटोग्राफी हितून म्हाका खूब आवड आसा आनी हितून म्हाजो सामको स्ट्रेस रिलीफ जाता